भैया ओला उबर से बात हो रही है मेरी ओला वाले भैया मैंने क्या है अभी दो दिन पहले एक कैब बुक करी थी जिसमें कि मेरी राइड वगैरह बहुत अच्छी थी तो उस कैब के बारे में मेरे को पता करना था कि क्या मुझे उस ड्राइवर का नंबर या कैब का पता चल सकता है क्यूँकि मुझे दोबारा से वही कैब बुक करनी है ठीक है ठीक है भैया थैंक यू नंबर देने के लिए एक्चुअली मुझे यह वाली कैब दोबारा बुक करनी थी इसीलिए मैं आपसे नंबर लेना चाह रही थी